आंनि माखासे मोजां मोनसिननाय रोखोमफोरानो जाबाय सल'मा फरायनानै मोजां मोनो आंनि जिउ जोबजासे मोनसे रोखोमनि बिजाबफोरखौ फरायनांगौ जायोब्ला आङो मैहुर बायदि सल'माखौ फरायनानै फरायगोन आङो बेखौ बुजायगोन मैहुरआ मोनसे जोबोद मोजां सल'मा बेयो धरनीधर औवारीनि धरनीधर औवारीनि धरनीधर औवारीनि मोनसे सल'मा बे सल'मायाव जोबोद मोजां खाहिनि दङ बे खाहिनिखौ आं जोबोद मोजां मोन्दों मानो होनब्ला बेयाव मोनसे हाग्रामायाव मैहुर खालामनाय बर' समाजनि समाजारि सावगारि ओनसोलारि सावगारिफोरा बेयाव मोजाङैनो रोखा रोखा बेरखांनायखौ आं नुनो मोन्दों आरो बेबायदिनो गोबां बेबायदिनो गोबां मोजां गोबां मोजां सल'फोरा बेवहाय बेरखांदों बेवहाय बर' हारिनि खोमसि फोथायनाय गासैबो सावगारियानो बेयाव रोखायै बेरखांदों बेखायनो आं सानो आं मैहुर बायदिनो इयुनाव मोनसे समाजारि एबा ओनसोलारि सल'मा बिजाबफोरखौ आङो फरायगोन बे बिजाबखौ फरायनानै आं खोनथागोन मैहुर बायदि सल'मायाव बर' हारियाव मैहुर खालामनाय सिगांनिफ्रायनो गोदो गोदायनिफ्रायनो मैहुर खालामनाय बे हुदाया दंबोयो बेखायनो बेफोर गासैबो सावगारियानो बेरखांदों मोजां मोनलायनाय सेंग्रा सिख्ला मोजां मोनज्लायनाय आरो मायेबा मोदोमाव दांलाय लायोब्ला बेवहाय सुवा जानाय बायदि उद्रायनाय खान्थि बेफोरबायदि खान्थिफोरा बेवहाय बेरखांदों बेबायदिनो गोबां समाजारि सावगारिफोरा बेरखांदों मैहुर सल'माया दोंसे ओनसोलारि सल'मा ओनसोलारि होनोब्ला बेवहाय मानास हाग्रामा खाथिनि सेर सेराव जाखिनि गामिफोर दङ जायगाफोर दङ बेबायदि जायगाफोरा गासैबो बेरखांदों आरो जों फोथायोदि जोंनि बर' समाजाव माखासे बिमा गिबि गैयाब्ला गदाय लानाय बेफोरबायदि सावगारिया बेरखांदों गदाय लायोब्ला फिसाजो गिबिनि फिसाजोफोरखौ सैयै बेफोर गासैबो थासारिया बेवहाय बेरखांदों जेरै ददेरेखौ ददेरेनि बिमाया सैयामोन बेबायदिनो बेवहाय बेयो बेरखांदों ददेरेजों गल'जों मोजां मोनज्लायनाय माबायदि मोजां मोनज्लायदों बेफोर गासैबो खाहानिया जोबोद मोजां जादों बेनिखायनो आङो जोबोद मोजां मोन्दों बे सल'माखौ फरायनानै आङो बे बायदिनो इयुनाव बे बायदि सल'माखौनो फरायगोन दा बियो जोबोद मोजां सल'मा बे मैहुर सल'माया नाईनतिन ओईति मायथाइयाव ओंखारदों धरनीधर औवारीनि मैहुर सल'मा बिथाङा बे सल'माजोंनो जोबोद मुंदांखा जादों बेबादि सल'मा गांसे जोबोद मुंदांखां सल'मा खौ फरायनो मोननानै आंबो गोसोआव सानोजे आंबो सासे सल'मा लिरगिरि जागोन बेबादिनो सल'मा बेबादिनो सल'मा फरायगोन जेरै मैहुर बेबायदि सल'माखौनो फरायनानै आङो